مختلف موسمی حالات مثلاً گرمی سردی بارش میں دوڑنے کے لیے کچھ تجاویز یہ ہے مختلف موسمی حالات میں دوڑنے کے لیے درج ذیل تجاویز مددگار ثابت ہو سکتی ہیں گرمی میں دوڑنا صبح یا شام کا انتخاب کریں سورج کی روشنی تیز ہونے سے پہلے یا بعد دوڑیں ہلکے رنگ اور ڈھیلے کپڑے پہنیں تاکہ گرمی جسم میں جذب نہ ہو پانی کی مقدار بڑھا دے پانی اور الیکٹرولائٹس لیتے رہے تاکہ ڈیہائڈریشن نہ ہو سن اسکرین استعمال کریں سورج کی شعاعوں سے بچاؤ کے لیے سردی میں دوڑنا اپنائیں اندرونی نمی جذب کرنے والے تہ درمیان میں گرم رکھنے والی اور باہر ہوا و پانی روکنے والی تہ ہیڈ بینڈ اور دستانے پہنے جسم کیا حرارت سر اور ہاتھوں سے ضائع ہوتی ہے وارم اپ کریں دوڑنے سے پہلے جسم گرم کریں تاکہ انجوریز سے بچا جا سکے بارش میں دوڑنا واٹر پروف جیکٹ پہنیں بارش سے بچنے کے لیے جوتے پہنیں پھسلنے سے بچاؤ کے لیے گر اپنائے الیکٹرانکس کو محفوظ رکھیں جیسے موبائل فون کو واٹر پروف کیس میں رکھیں بارش کے بعد فوری خشک ہو جائیں تاکہ بیمار ہونے کا خطرہ کم ہو کیا آپ کسی خاص موسم میں دوڑنے کا منصوبہ بندی کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں تو اس سے پہلے تیار